हां मैडम अरे मूंखे हिते वञिणो आहे छा अम्बेडकर पारक वञिणो आहे मूंखे त घणो पवंदो ऐं घणो परे आहे इहो बि ॿुधायो किलोमीटर में ॿुधायो नी अच्छा त सिंगल माण्हूं जो घणो पवंदो ऐं जो सजी टैक्सी कयां त घणो पवंदो अच्छा ऐं सिंगल जा मना शेयरिंग कयां त शेयरिंग कयां त घणो पवंदो हा उहेई त पुछां थी सिंगल जो घणो पवंदो जे शेयरिंग बई रस्ते में बि तव्हां वठी वठिजो सवारी चारि सौ रुपए हिक माण्हूं ऐं घणो किलोमीटर ॿुधायव हिकु किलोमीटर अच्छा त वधीक नथा वठो तव्हां भई हिकु किलोमीटर जे हिसाब सां त चारि सौ रुपिया ॾाढो वधीक आहे ठीकु आहे भईया ॿुधायांव थी मतिलब पंहिंजे भाउ खां पुछी करे तव्हांखे कंफ़र्म कयां थी जी जी ओके जी